मध्य प्रदेश व्यवसाय संघ के लिए बहुत ही ज़्यादा उद्योग के क्षेत्रों में साथ निभाता है और भागीदारी भी निभाता है जैसे रेड क्रॉस अपने चलने में उतरने में दिक्कत आती है तो रेड क्रॉस करने पर तो एक्सीडेंटल हो जाता है तो उससे अपन को बीमा है फंड है उसमें अपन को व्यवसाय में मिलने में अपन को आसानी रहती है उनके कई संकेत हैं जैसे क्रॉस सिग्नल है क्रॉस सेंटर है और इसमें एकीकरण सब की अलग अलग शिफ्टें होती हैं अलग अलग जगह उनको रखा जाता है अलग अलग व्यवसाय उनको दिए जाते हैं अलग अलग जगह पर उनके रूम में कमरों में उनके लिए अलग अलग छोटी छोटी सुविधाऍं उपलब्ध की जाती हैं जिससे उनको काफ़ी व्यवसाय में फ़ायदा होता है और उद्योग करने के लिए जैसे उनको छोटा छोटा काम दिया जाता है एलाईची है एलाईची है लौंग है उनकी पैकिंग करने के लिए छोटे छोटे उद्योग का सामान उनको दिया जाता है